हाँ मेरा पसंदीदा टेलीविजन शो बिगबॉस है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैं अपने सारे परिवार के साथ बैठ कर उसे देखती हूँ वो एक ऐसा टैलीविजन शो है जो कि किसी भी प्रकार का उसमें एडिट नहीं होता उसमें ड्रामा होता है बहुत सारा और वो एक रियल्टी सच्चा शो है जिसमें कि किसी भी प्रकार का बनावटी दिखावट दिखावट नहीं होती है और उसमें जैसे कि बहुत सारे ऐसी कुछ भावनाएं होती हैं जो कि इंसान के अंदर हम नहीं देख पाते हैं वो शो में हमें देखने मिलती है उस उस शो में कई सारे झगड़े होते हैं और जो कि हमें देखने मिलते है और बिगबॉस की एक अवाज होती है जो कि उस शो की एक जान है सब लोग उसे बहुत एक अहम अवाज मानते हैं और जो कि सलमान खान मेरा पसंदीदा होस्ट है उस शो का इसीलिए मुझे वो शो बहुत ज़्यादा देखना पसंद है शनिवार और रविवार को सलमान खान उस शो में आते हैं एलिमिनेशन करने के लिए जिसमें से कि किसी एक सदस्य को उस शो से बाहर निकाल दिया जाता है फिर उसके बाद वो खेल और आगे चलने लगता है और वो शो इसी प्रकार कई सालों से चला हुआ आ रहा है कई सारे लोग उस शो के बहुत बड़े प्रशंसक है जो कि उस शो को बहुत देखते हैं उस शो के लिए अपना टाइम निकाल कर बैठते हैं सभी परिवार के साथ देखने के लिए वो शो एक ऐसा शो है जो कि एकदम सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है किसी भी प्रकार का बनावटी नहीं होता उसमें बहुत पसंदीदा शो है मेरा बिगबॉस